काणकोणांत अभयारण्य एक म्हत्वाचें आसा खोतिगांव अभयारण्य आनी तशेंच आमच्या काणकोण जिल्ल्यांत चापोली ह्या गांवांत धरण आसा त्या धरणांतल्यान आमकां लोकांक खूब जिवनदान मेळिल्ले आसा उदक लोकाच्या घरा घरांत तातुंतल्यान सप्लाय केल्लें आसा थोड्या लोकांक पावयल्लें आसा आनी तशें आमचें तें अभयारण्य आसा पळय तातूंत थोडीं प्राणी आसात चितळ बी तशे करून तें बरें केलें हें काणकोण जिल्ल्याच्या लोकांनी आनी तशेंच हांगां कितें तरी बरे एक्टिविटीज पळोवपाक मेळ्ळी लोकांक आनी तातूंत लोक पर्यावरण बी बरें आसा देव बरें करूं